दावबायारिफोरनि थाखाय जोंनि जायगानि जुनियाथि बुङोबा आं मोननै बुसथुखौ बुंगोन आरो दंनाय या दं माखासे मेरला दं बावयो बाद आं मोननै खौल' बुंगोन मोनसेया जाहैबाय संनाय बा जामुं बुसथुफोर माखासे जोंनि बर'हारिनि माखासे जोंना इउनिक दिसफोर दं ओ जेखौ बायरानि मानसिफ्रा जाला बाया आरो ओ जेरेखम नार्जि अमा अनला ओ नाफाम बेफोरखौ बायरानि मानसिया मिनथिया बा बे बायदि जों जेरै इउनिकनेसै जायो बिदि जाला बाया आरो आमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि गाननाय जोमनाय स्फिसिलि हिनजावफोरनि आरोना जेरेखम जोंनि हिनजावफ्रा दखना आरो जोमग्रा जोमो बे दखनाया बायरानि दुनियानि थाखाय ओ इउनिक बुसथु आरो माखासे बुसथु दंबावो दामनाय देनाय बेफोरखौ आङो नाम सामफोरखौ आं बारा मोजांयै मिथिया बेनिथाखाय आं बुंला बेखौ